اسکولوں میں مختلف مضامین پڑھائے جاتے ہیں زمان زبان میں اردو ہندی انگلش سنسکرت ان کی تعلیم دی جاتی ہے اور سائنس فیزکس اور بائیولوجی وغیرہ میتھ میتھمیٹکس وغیرہ ان سب کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان مضامین کو اچھے سے پڑھایا جاتا ہے بعض کے ٹیچر کافی اچھے ہوتے ہیں بعض کے درمیانی اور میرے خیال سے ٹیچر اچھا پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی ہنڈریڈ پر سنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں